हमने एक शेर्ट एक पैंट लिया दुकान से और उसको फिर लाके दो चार दिन पहने पहनने के बाद में उसको हम लोग साफ़ कर दिए साफ़ करके जब उसको सुखवा दिया उसके बाद देखने में हमको हल्का लगा फिर भी हम जैसे कि चलिए भाई होगा फिर दूसरी बार पहन लिए फ्रेस व्रेस कराकर के फिर जो है कि जब देखे तो फिर चार दिन में एकदम गया सब तो उसके पास हम ले गए हमने क्या भाई ये आप कैसे कपड़ा दे दिए आप इतना महँगा कपड़ा भी दिए आ ये कपड़ा तो चिंगुर जा रहा है खराब हो गया आप बताइए इसके ऐसे देंगे तो पूरा आपका क्या कौन आएगा हम तो और चार ग्राहकों को मना कर देंगे अरे यार उ तो दुकान पे मत जाइए उ तो सामान अच्छे नहीं बेचते हैं तो बताइए हम क्या करें अब हम इतना महँगा हम पैसा आपको दिए हैं इतना महिन महँगा खरीदे हैं फिर भी आपने कुछ समझा नहीं हमको बहुत चढ़ाया बढ़ाया इतने अच्छी है ये ये ले लो ये हमारे मन से ले लो ऐसे करो वैसे करो बताइए मन से लेके देख लिए अब हमको परेशान करके रख दिए अब लोग हमारे घर वाले और चार ठो डांट रहे हैं कि कैसे कपड़ा लाए कैसे कपड़ा लाए बताइए ऐसे तुम अगर स करोगे तो तो का तुम और दुकान का माहौल खराब करो मार्केट का करोगे तुम्हारे यहाँ कौन आएगा हम तो जाके सबको मना कर देंगे अरे उनके दुकान में मत जाइए वो कपड़ा अच्छा नहीं देते हैं खाली भर मारके अपना तीन पुराना माल ले आके ऐसे ऐसे बेचते हैं ऐसे करोगे नहीं तो हमारा वापस कर लो नहीं करोगे तो हम जा के बदनाम करेंगे आपको